जैसे हम लोग के गाँव में सबसे पहले दुर्गा पूजा हम लोग के गाँव में धूमधाम से होती है तो उसमें हम लोग को खरीदारी करना रहता है सब कुछ पूजे का सामान भी और ऐसे रहता है जैसे हम लोग नवरात्री करते हैं तो हम लोग को कपड़ा भी चाहिए कपड़ा भी चाहिए तो कपड़ा चाहिए तो अच्छे अच्छे कपड़ा लेना रहता है तो ऐसे हम लोग दुकान से लेते हैं तो हम लोग को महँगा पड़ता है महँगा पड़ता है उसके बाद हम तो हम लोग फ्लिपकार्ट से लेते है फ्लिपकार्ट पे थोड़ा डिस्काउंट भी दिखाता है और फिर ऊ कभी कभी लेते हैं तो कभी कभी कपड़ा अच्छा भी आता है कभी कभी खराब भी पकड़ा जाता है तो उसमें ये है न जो वापस भी करते सकते है वापस भी कर सकते हैं तो दो तीन रोज बाद वापस होती है वो कपड़ा जो देख लो पहले अच्छा है या नहीं अगर पसंद आ गया तो ले लेते हैं आ नहीं आया तो नहीं लेते हैं तो फ्लिपकार्ट में हम लोग को ये होता है और दुकान से लेने में हम लोग को महँगा पड़ता है नवरात्री में हम लोग के लेना जरूरी रहता है क्या बोलिए कि हम लोग फास्ट करते है तो पूजे का सामान भी बहुत जरूरी रहता है माता रानी का पूजा करना रहता है माता रानी का भी खरीदारी करना रहता है पूजे का सामान या फोटो भी लेने रहता है तो हम लोग ज़्यादातर करते फ्लिपकार्ट से ही मंगाते हैं जो उसमें डिस्काउंट रहता है कुछ उसके बाद हम लोग को दीपावाली भी आता है तो हम लोग का जैसे जैसे जैसे जो पर्व आता है सब में हम लोग का चाहिए ही नया नया कपड़ा भी चाहिए और फिर पूजे का सामान भी सब कुछ चाहिए फिर मिठाई वगैरह सब कुछ ही चहिए हम लोग फ्लिपकार्ट से एक कपड़ा वगैरह माता रानी सब का ऑर्डर कर देते हैं फिर हम लोग को घर पे आ करके पहुँचा देता है जो अच्छा लगे तब तो रख लेते हैं नहीं अच्छा लगे तो फिर दो तीन रोज बाद उसको लेने आता है जो वापस करते है तो उसको लेने आता है जो अच्छा नहीं लगे तो फिर पैसा भी वापस कर देता है पैसा इसीलिए फ्लिपकार्ट से हम लोग लेते हैं जो फ्लिपकार्ट से अच्छा पकड़ाए तो या खराब पकड़ाए तो वापस हो जाता है दुकान पर से कभी कभी जाते हैं तो वापस भी करता है अगर ले लिए तो वापस भी कर दे देता है नहीं लिए तो अगर नहीं पसंद हुआ तो वापस करता है पर पैसा नी देता है फिर कपड़ा ही लेना पड़ता है फ्लिपकार्ट से ये नहीं है फ्लिपकार्ट से ये है जो नहीं आप लोगे तो आपका पैसा वापस हो जाएगा आपको पसंद नहीं आया तो